हमर हम छी अभी सुपौलमे आओर हमर सहरसा स्टेशनसँ ट्रेन छै वैशाली एक्सप्रेस छै हुनकर निर्धारित समय तऽ रहै ओ चेन्ज भए कऽ रातिके साढ़े बारह बजे देखाए रहल छै तऽ ई बताउ जे अहाँ कते देरमे हमर घर पर पहुँच जाएब आ हमरा ट्रेन पकड़ैके छै